म्हजो आवडटो असो खेळगडो कोणूच ना सो ताचे बद्दल हांव चड उलोवपाक शकना खेळगडो म्हणजे खेळांत सामकी रुची आसून खंयच्या तरी खेळांतललो अमको हो खेळगडो आवडटो अशें म्हजें जावना पूण खेळगडो खंयचोय मेळत जाल्यार हांव विचारतलें की तुमी बरें हें करता आसून एडवर्टायजी करता टीव्हीचेर गुटका खा सोऱ्याची जावं ते बियरिची ती एडवर्टायज आनी चड करून गुटकाची एडवर्टायज तुमी करता पय ती तुमी कित्याक करतात कांय म्हणून ती तुमचें तुमकां आदर्श मानून लोक कितलेशेच कितें कितें तरणाटे ताचेर हें करतात सो अशें आसतना तुमी तें खावप अशें कशें दाखयता हें म्हाका तांकां विचारीन दिसता